हाँ मैम मेरी गाड़ी को उठा ले गया कोई यह जालूपुरा चौराहे पर खड़ी हुईं थी यह जो एमएलए क्वॉटर है उनके बिल्कुल सामने ही मेरा है एक्टिवा गाड़ी है मेरी व्हाइट कलर का रंग है उसका चौंसठ इकत्तीस नंबर है मेरीआर जे चौदह मेरी गाड़ी के पास में एक ऑटो खड़ा था नहीं मैंने देखा नहीं किसी को मैं तो कहीं दूर गई हुई थीं काम से और आकर देखा तो मेरी गाड़ी नहीं मिली मुझे नहीं गाड़ी की चाबी मेरे पास ही है करीबन हो गए होंगे आधा पौन घंटा हो गया मेरी गाड़ी को करीबन दो बजे के आस पास की बात है

सभी से पूछा मैने किसी ने भी नहीं बताया

हाँ मेरे पास मेरे कागजात है गाड़ी के लाइसेंस भी है मेरे पास आरसी भी है मेरे नाम ही है

ठीक है

मुझे आज ही चाहिए थी मुझे गाड़ी वहाँ तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा हाँ वहाँ पर एक सी सी कैमरा भी लगा हुआ है मैम हाँ हाँ जी मैम मेरे वो सारे कागजात वगैरह लेकर के मैं आर टी ओ ऑफिस पहुँचती हूँ ठीक है ठीक और भी कोई कारवाही करनी है मैम पर मेरा लाइसेंस तो मेरे घर पर है घर मेरा बहुत दूर है जब तक तो मैम बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मैम मेरे घर में जाने के लिए मुझे कम से कम एक डेढ़ घंटा लग जाएगा लेकिन मैम जब तक तो बहुत ही शाम हो जाएगी यहाँ के स्टाफ उठ जाएगा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा वहां पर

धन्यवाद मैम